जोङो दैखौ जोङो दैखौ लोंनो थाखाय फिलथार खालामो आरो जोङो दैखरनिफ्राय खावनानै लाबोयो आरो जोङो दैहुआव सोनानै जोङो सरनानै दैहुआव सोयो जोङो आरो लोंनो थाखाय बाहायजानाय खालामनो आरो जोङो दंखल आरो दैहुआव दैखरनिफ्राय खावखांनानै जोङो साफा खालामो अखा हादैखौबो जोङो साफा खालामो जोङो दैहुआव दोनो सरो आरो मोजाङै दोनो जोङो न' सिङाव खोबनानै दोनो जोङो साफा खालामो आरो जोङो लोंजानाय खालामो आरो जोङो मोजाङैनो दोनो न' सिङाव खावखांनानै दोनो आरो जोङो दैखरनिफ्रायबो दंखलनिफ्रायबो लाबोयो जोङो मोजाङै बालथिं सिङाव सोनानै दोनो जोङो दावबो एन्जर एम्फौ एनला खिहोआ जोङो मैला हाबहोआ जोङो आरो बिदिनो खालामो जोङो आरो न'आव आरो न'आव मा न'आव थिङाव अनथाइ बाला सोनानै जोङो दैखौ सरो सरो आरो जोङो लोङो आरो जोङो फिलथार खालामो जोङो थिङाव अन्थाइ बाला सोनानै आरो बिदिनो खालामो जों दैहुआव सोयो दैखरनिफ्राय खावखाङो आरो दै सरनानै दैहुआव सोयो जोङो दंखलनिफ्रायबो बिदिनो खालामो जोङो दंखलनिफ्राय दंखलनिफ्राय खावनानै सरनानै दैहुआव सोयो जोङो बालथिङावबो बिदिनो खालामो खोबनानै दोनो जोङो बिदिनो खालायो दैहुआव सोबाय सरबाय जोङो खोबना दोनबाय आरो बिदिनो खालामो दैहुआव सोबाय गिलासआव लुबाय खेतलियाव सोबाय जोङो खेथलियावबो सोनानै दोनो जों साफा खालामो दैखौ दैखौ थान्दायै दोनो जों मैला साफा खालामो